जोंनि क'क्राझारावहाय अनेक नेमखान्थि दङ जेनेबा जोंनिखौनो होन जोंहा बैसागुआव बैसागुआव जोंना बैसागु जायो बैसागुनि सानसे सिगां जोंना मोसौ थुखैयो आरो गोखा गोखै जायो गोखा गोखै नागिरनोसै खांनोसै बेदरजों संनोसै जानोसै आरो बोथोर पुरानाखौ हगारहरनाय जाबाय आरो बेयो जोंनिफ्राय जेनेबा मास एक तारिखनि सानसे सिगांआव जायो बेखौ संक्रान्तियाव ओमफ्राय गोदोहाय नागिरनांगौमोन दाथ' नागिरनांला बाजारावनो हिसाब गोयै बायबानो मोनबाय जेबो सिन्ता गैलिया दाना गोखा गोखै जाबाय फार्स्ताव बिदि नेक्स्ट देनिफ्राय बैसागु जाबाय आरो बैसागु फालिबाय बैसागुआवहाय बावखुंग्रिआव हाजो गाखोनाय जायो ज' ज' गाखोहैयो ओरैबायदि ज' ज' गाखोहैयोना जा इन्टारेस्ट जायो आरो बैसागुनि सानथामसो सिगाङावनो बेवहाय माबा जायो आरो जेनेबा हाजो गाखोनाय खेला जायो बायदि रोखोम खारनाय मानाय माबा जायो आरो फांसन जायो बेबायदिनो जायो आरो ओमफ्राय एक तारिगावहाय जोब्बाय आरो एक तारिगाव हाजो गाखोनाय माबानाय बे मानसिफोर बेरायहैनाय जाबाय आरो एक तारिगावहाय मा होनो माबा फाननायफोरा संक्रान्तिआव माबा फाननायफोरा मा होनो मा होनो जौ लानानै थांखाजोबो मालाय हाजो गाखोनायाव ओरैबायदि गोजौखाना सिधा आयु गोग्लैब्लाथाय बेनो आरो आरो बैसागुआवहाय बिदिनो गामिआव ज' ज' मागियो जौ लोङो ज' ज' गामिनि इन्टारेस्ट बोराइ बुरैया बोराइ बुरै सिख्लाफोरा सिख्ला सेंग्राफोरा सेंग्रा ज' ज' बिदिनो बैसागु फालियो आरो आरो मा होनो दानाथ' आवगायाव ओरैनो जौल' लोंलाबायोमोन ओरैनो गिदिं गिदिं इन्टारेस्ट जौल' लोङोमोन दानिया फैसा आरि लाग्राबो जाबाय फैसा आरि बिग्राबो जाबाय आरो फैसाबो लायो दाना आरो फैसा मागियो बैसागोआथ' सानब्रै जायो नालाय सानब्रैआवहाय मागिनानै जा फैसा मोनो बेजोंनो आरो बैसागु जोब्बा पिकनिक जाफिनबाय आरो ओमफ्राय जोंनाथ' नै आरो ओरैजायहाय फार्स्तावनो बिश्व'कर्मा फुजा जाबाय आरो बिश्व'कर्मायाव जोङो गासैबो बस्तुखौनो न'आव बाहायग्रा सिखा रुवा खदाल बायदि रोखोमफोरखौ फुजा खालामनाय जाबाय आरो जोङो बिश्व'कर्मानि फुजायाव बे गासैबो गारि मटर गासैबोनि थाखाय बिगोमा नालाय बेनिखौ बावनानै फुजा खालामबाय आरो सिखा रुवा गासैबो जों जेखौ बाहायो मेचिन तेचिन गारि मटर साइकेल बेफोर गासैखौबो जों फुजा खालामबाय आरो बिश्व'कर्मायावहाय आरो बेनि उनावहाय लक्ष्मि फुजा लक्ष्मि फुजायावबो लामायावहाय थालिर गायबाय सोरबाफोर सोरबा सोरबाया केन्देल सावो ओमफ्राय सोरबा सोरबाया बिदिनो जेवारियाव होनानै खुन्दुं होनानै थाव होनानै सावो आरो खुन्दुं होनानै थाव होनानै सावबाय आरो बम गावलाबायनाय आयु बिराद इन्टारेस्ट नाङो आरो बेफोरबायदि गावो गावनाय मानायफोरावहाय मोजां आरो ओरै बैसागु बैसागुआथ' आं दहाय बुंखांखाबाय बैसागुआनो बे गासैबो माबाखौनो जोंनि ओरै माबायावहाय फालियो आरो बेनो जोंनि माबाफोर जोंनि बोसोरनि बोसोराव बोसोर फालिनाय माबाफोर आरो जोंनि हुदाफोरा बेनो साबसिना आं माखौ मोनो आं बैसागुखौनो साबसिन मोनो आरो बेनि उनावहाय बैसागुखौनो साबसिन मोनो आं लक्ष्मि फुजायावबो बिराद मोजां न'नि लक्ष्मि फुजायाव न'नि गासैबो लोखि दोखिफोरखौ जोङो माबानानै आराम जों न'नि फुजाखौ होयो आरो सोरबा सोरबा जों लक्ष्मि फुजायाव ओंखाम गोरलै जायो जोंनि ओंखाम गोरलै माइ गोदान मोननाय टाइमनि फुजा जाहैबाय आरो बेयो जों बेखौनो फालियो लक्ष्मि फुजायानो जोंनि धोन सम्पतिनि फुजा जाहैबाय आरो